घणेई मां अहिड़ियूं जॻहियूं आहिनि जिते माण्हू घुमण वेंदा आहिनि ऐं कंहिं जॻहियूं त अहिड़ियूं बि ॾप वारियूं आहिनि जिते मुसाफ़िरु वञण खां डिॼंदा आहिनि पर मुसाफ़िरनि खे कुझु अहिड़ी जॻाहियूं आहिनि जिते वञणु पसंदि आहे जीअं जवाई डैम ऐं जवाई सफारी जवाई डैम ऐं जवाई सफारी में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे उते चिता आहिनि सठि खां वधीक हुनजी सफारी ॾेखारी वेंदी आहे ऐं पर्यटक ऐं मुसाफ़िरु हुते वञण पसंदि कंदा आहिनि ऐं जीअं कुंभलगढ़ जो क़िलो कुंभलगढ़ जो क़िलो बि हिकु भूतिया जॻह जी ॼाण ॾींदो आहे ऐं मां कई माण्हुनि खे त हुनजे बारे में ख़बर बि काने पर कंहिं माण्हुनि खे हुनजी ॼाण आहे त हू वेंदा आहिनि ऐं हुते जंगल सफारी बि कंदा आहिनि ज कुंभलगढ़ जो क़िलो राजस्वन जे पासे में आहे ऐं उते ॾाढो ॾाढो सुठो सफारी ॾेखारी वेंदी आहे